इतिहास में हिन्दी भाषाओं पर और संस्कृत का कैसे प्रभाव पड़ा इसपर हमलोग हिन्दी भाषा को जानते और बाद में फिर यह संस्कृति भाषाएँ हुई तो हमलोग संस्कृत बहुत कम जानकारी रखते हैं और हिन्दी भाषा हमें अच्छी लगती है और मानते हैं जो यह और साँस्कृतिक जो भी है वह भाषा प्रभाव बनते रहता है सत्तावन व